अस ब्रैह्मण आं ते हिन्दू हिन्दू ब्रैह्मण साढ़े बिच्च समझो इक्क ब्याह् करना होऐ ब्याह् उप्पर बड़े जैदा साढ़ा होंदा कि अस अपने बच्चें दा टिवड़ा पैह्लें बच्चा पैदा होंदा जिसलै औह्दा पूरा असें गी टाइम चाहिदा दिन चाहिदा बार चाहिदा होर ओह्दा नक्षत्तर केह् ऐ पूरा बनाई टिवड़े बनान्ने समझो जिसलै आंदी ब्याह् दी बारी ओह् फिर पैह्लै अगर कुड़ी ऐ ते मुड़े आह्ले मंगदे टिवड़ा अगर मुड़े आह्ले न तां कुड़ी आह्लें दा मंगदे टिवड़ा टिवड़े मलाने पंतै कोल जाओ टिवड़े मलाओ जाइयै उं'दे पूरे ग्रैह् नक्षत्तर मिलने चाहिदे बच्चें दे आपूं बिच्चें ते फ्ही ब्याह् होंदा ब्याह् करना समझो

इ'यै कि साढ़े बिच्च ब्याह् दे बड़े रीति रवाज़ न ओह् साढ़े रीति रवाज़ हिन्दूएं दे ऐ बी स्हेई न साढ़े बिच्च अगर थोह्ड़ा बी बिच्च किश आई जंदे ते सानूं इ'यां सेही होंदा कि असें कोई गल्ती कीती दी ऐ केईं बारी ऐसे ग्रैह् होंदे न जेह्ड़ा पता नेईं होंदा अगर बिना दिक्खे जिं'यां हून लव मैरिजां होई जंदियां न लव मैरिज़ करदे न ओहे फिर दिक्खो हां फलदियां नेईं हैन बच्चे केईं कुसै कुसै दी कोई भगवान पासेआ गै हां भाई शैल होई जाऽ कोई होग उं'दा टाइम शैल ते ठीक निकली जाह्ग इ'यां नेईं भाई सारें दे अपने आपूं बिच्चें बनाऽ चाही होऐ ते ओह् ठीक होंदी ऐ हून जि'यां पंत मलांदे न फिर मां प्योऽ बी खुश होंदे मां प्यो ने समझो कड़माई करनी मां प्यो जंदे न जां कुसै पंता परोता कोला पुच्छदे गली म्हल्लै आह्लें कोला पुच्छदे भाई हां कनेह् कनेह् न कि'यां उं'दा करना फिर साढ़ै उस्सै स्हाब कन्नै पैह्ले सगन स्हेड़ो पैह्ले जिसलै टिवड़े मिली जाह्न ते टिवड़े मेलियै ठाका दिंदे ठाका देइयै फिर कुदै समझो कोई तेहार बिच्च आई जा ओह् पजाओ कुड़ी आह्लें दे घर कुड़ी आह्ले मुड़े आह्लें दे पजांदे फिर ब्याह् जुड़दा ब्याह् दे पैह्लें अस सगन स्हेड़े च्हूल्ले पत्थो कुदे समझो किन्ना होंदा ऐ गान्ने बनने जनानियें गी कुसै दपट्टे देने जनानियें गी शैल रंग लाल होन पिंक होन जां कोको कोला रंगे दे होई जान जनानियें गी ओह् देने अपने सगने कन्नै ताइयां चाचियां सारियां ओह् निक्कियां निक्कियां बनेआड़ियां जेहियां बनाइयै रक्खदे पैह्ले पंत दसदा भाई पंत आंदा पैह्ले दाल क'ड्डो इन्नी ओह् शट्टो फिर ओह्दे बाद बनेआड़ियां बनाेआंदे केईं आखदे खु'ल्ले सगन लैत्ते न च्हुल्ले पत्थियै ते फिर पत्थदे बाद बिच्च पैह्ले खु'ल्ले सगन लैंदे बिच्च सारा थोह्ड़ा थोह्ड़ा करी ओड़दे हां बिच्च कोई तारा डुब्बी जा जां कोई ऐसा बैसा बिच्च आई जंदा ते ओह्दे कोला पैह्लें हत्थ ल्हाए दा होऐ ते फिर होई जंदा समझो ब्याह् करियै ब्याह् करना बी बड़ा समझो अगलै घर जिसलै धीऽ जंदी साढ़ै बरात आह्ग बरात बिच्च जिसलै समझो आंदे सारा किश अजकल्ल नमें नमें रवाज चली पेदे कुदै स्टेज पर किन्ना किन्ना टाइम ते लोग आखदे लगन लगन दा जेह्ड़ा टाइम होंदा ओह् स्हेई होना चाहिदा सगन आंदा ऐ जि'यां सगन आह्ले पैह्लै लगन आह्ले बी बिल्कुल स्हेई टाइम उप्पर मुड़े गी टिक्का लग्गना चाहिदा ओह् शैल सगन खु'ल्लना चाहिदा लगने कन्नै खु'ल्लना चाहिदा उसलै बी जनानियां कुदै घोड़ियां गाऽ दियां कुदै समझो सिठनियां दिंदियां इक दुए गी सिठनियें बिच्च गै समझो मज़ाक मज़ाक बिच्च गै किन्ना किश आक्खी लैंदे इक्क दुऐ गी ते फिर ओह्दे बिच्च जिसलै सगन होई गेआ जां ते सांत करदे सांती दे बाद चलो माम्मा चूड़ा पांदा जां भ्राह् पांदे कलीरे पांदे भैनां भ्राह् आपूं'चें जिसलै जान्नी आंदी जान्नी दा किन्ना समझो मां प्योऽ गी ते इ'यां मनै बिच्च रौंह्दा कि हां साढ़े घर बरात आनी ऐ कुतै किश साढ़ै किश थूड़ी निं जा थुड़ी निं जा मां प्योऽ परेशान होंदे न चलो भाई ब्याह् ते शैल होई गेआ भगवान आह्ले पासेआ होंदा ऐ ब्याह् ते होई गै जाह्ग शैल व मां प्योऽ गी परेशानी जिसलै ब्याहियै देई ओड़ी अपनी धीऽ भैन ओह् अपनै सौह्रै घर शैल बस्सै ते मां प्योऽ बी खुश आखदे निं तां अहें सौह्रिये शैल होन ते नांऽ होई जंदा समझो हां सौह्रियें दा नवेरा शैल ऐ ते शैल होंदा केईं केईं बिच्च इन्ने होंदे न भैड़े कोई दिखदे निं भला साढ़ी धीऽ ऐ भैन ऐ बड़ा दुख दिंदे न ते ब्याह् बी अस तां करी आखने आं चलो भाई ब्याह् साढ़े हिन्दू धर्म बिच्च अगर पूरियें रिति रवाजें कन्नै करन ते ब्याह् फलदा बी ऐ भाई अग्गें होई जंदे बच्चे बुच्चे होई गै चलो शैल अपनै निवी जंदी अपने घर सस्स सौह्रा होन थोह्ड़ी बौह्ती होई बी जाऽ अपने घरे बिच्च ते सस्स सौह्रा संभाली लैंदे अगर होऐ निं घर बिच्च कोई बड्डा ते कुन्नै समझाना कुन्नै किश करना गल्ला दा समझन आरा नयारा कोई ते कोई होना चाहिदा अपने घरे बिच्च तां करियै अस आखने आं कि साढ़े हिन्दू धर्म बिच्च ना पैह्लै टिवड़े मलाना फिर ब्याह् करना ब्याह् समझो शैल अपने सस्सू सौह्रे दी अपने मन्नियै चले अपने बड्डे न घरा दे उ'नें दी मन्नी व इक गल्ल ऐ एह्दे बिच्च नां थोह्ड़ा जेहा बड्डें दा बी होना चाहिदा हत्थ बड्डें गी बी दिक्खना चाहि दा केह् हर गल्ल बिच्च बड्डें गै नेईं नां ठीक होंदे हैन कुसै टैम बच्चें दी बी सुनना पौंदी छोटें दी बी सुननी पौंदी निक्के निक्के जेह्ड़े होंदे उं'दी बी गल्ल सुनना पौंदी स्हेई झूठ समझो समझांदे न सच्च समझांदे न बच्चे बी केह् करदे न बच्चें दियां गल्लां बी स्हेई होंदियां न तां करियै ब्याह् तां पूरे गै अपने रिति रवाज कन्नै करना चाहिदा शैल